बोसोरारि जाथ्रा एबा मेला होननानै बुङोब्ला जोंनि बे जायगायावहाय लांदां गानखौबो बुजिमोनो लांदां गान होननानै बुङोब्ला बेयावहाय बेनि बानायनाय स्टेज पेनडेलफोरा बानायब्रबनाय आरो बेवहायनो मोनसे जायगायावनो मोसाग्रा आमफ्राय लोगोसेनो दामग्रा देग्रा बेफोरबायदिखौ जों नुनानै मोनदोंमोन गोदो आं उन्दै समावहाय आर नुनाय बे जाथ्रा एबा लांदां गाना माने जायफोरा मोसाग्रा मोसाखावरिफोर बिनि गेजेराव सोरबा राजा सोरबा रानि सोरबा राजखुंग्रि बायदिसिना बेबायदि गोदोनि जारिमिनारि राजा रानिफोरनि सल'फोरखौ दिन्थिनाय नुनो मोनदोंमोन आरो बेयावहाय नुनानै मोनदोंमोन माब्लाबा रानिया माने हौवा मानसियानो खसाब गाननानै रानि जानायखौ नुनानै मोनदों हिनजाव महर लानायखौ नुनो मोनोमोन दानि दिनावहाय बेबायदि जायाब्लाबो दानि दिनावहाय गोदोनि बे जाथ्रा गाना सल'आ दङब्लाबो सोरबा हौवाया हिनजाव जानाय हिनजावआ हौवा जानाय हयथ' बे गैया जानो हागौ नाथाय बै समाव जों उन्दै उन्दै समावहाय नुनायाव जोङो बै हौवाफोराबो सोरबा हिनजाव महर लानानै रानि जानाय बेखौ जों नुनो मोनदोंमोन दामनाय देनायफ्राथ' गोदोनिया बिदिनो आथिखालनि दामग्रा आगजुजों गोरोबा बै समनि दामनाया एसे आलादामोन आरो बे जाथ्रा गानाव थाङोब्ला जों उन्दै उन्दैनालाय जोंखौ आइ आफा आबै आबौमोनहा लांफायोमोन आरो बेयावहाय जों खालि बेखौल' गोसोआव थादोंमोन जे सल'आ बबेनिफ्राय आरामब' जानानै अबेनिफ्राय जोबलाङो जों बेखौ बारा मिथियामोन नाथाय जोंहा मिनिथावनाया बेनो जों उन्दैनालाय नायनि नायै नायै गेजेर ससेयाव जोङो माने दो थेनथावनानै उन्दुफ्लाङोमोन बे जोंनि थाखाय एसे मिनिथावना बाथ्रामोन आरो